आसामाव फालिनाय गाहाय हारिमुआरि फोरबोआ जाबाय बिहु एबा बैसागु बेफोरो राइजोआव गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो आरो बायदि बायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि आसारखान्थि आरो सुबुं समाजाव बेफोरो बेरखांगासिनो दङ जेरै जोंनि बैसागु फोरबोआ मोनसे फालिनाय आसामनि गाहाय फोरबो जेरै जोङो बेखौ बैसाग दाननि एक तारिखनिफ्राय फालिनाय जायो जों जेरै बेखौ गिबि गिबिया बैसागु फोरबोखौ जों संक्रान्तिनिफ्राय लानाय जायो जों गिबि गिबियाव संक्रान्ति बैसागु फोरबोआव जों मोसौफोरखौ थुखैनानै मोसौनो बिबार माला गानहोनानै जों बेखौ साजायनानै खालामनाय जायो आरो बेफोरजों लोगोसे बैसागुखौ स्नि तारिखनिफ्राय फालिनाय जायो जोङो बिहुआव संक्रान्तिखौ जोङो मोसौनि बिहु आरो से तारिखाव जों मानसिनि बिहु खालामनाय जायो से तारिखाव जोङो मोसौनि बिहु खालामनाय जायो आरो बिबादिनो सानसे एफा सेकेन्द दिनाव जोङो मानसिनि बिहु खालामनाय जायो आरो थार्द दिनाव जोङो जानाय लोंनाय सैमा अमाफोरनि बेफोरबायदि खालामनाय जायो जोंनि बर' समाजाव जोङो बेफोरखौ खमब्लाबो स्नि दिन फालिनाय जायो गोदो गोदायथ' जोङो बैसागु स्निजि एबा थामजि दिन खुङो होन्नानै जों खोनानाय मोनदों जों बैसागुआव गावजों गाव जोंखौ इसे रुज्र'होयो माखासे गावजों गावनो खौसे जानानै बैसागखौ जोङो ज' लोङो नो आरो बेफोरबायदिजों बर'आ जाबाय बैसागु फोरबो फालियो बैसागुफ्रा जाबाय मोनसे हारि एबा हारिमुआरि फोरबो बेयाव जों धोरोम बो नुनो मोनो जों खुगा सोलिबोनाय नुनो मोनो आरो हारिमुआरि खुंथायफोरखौबो जों नुनो मोनो बेफोर गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय इसे आसारनि एंगारनो हायै फोरबो